जय झूले मां भारत हिंदूजा अॼु तव्हांखे अन्य ग्रह जेका आहिनि हिकु धरतीअ खे छॾी करे हुनजे बारे में चाक तव्हांखे ॿुधाइण जी कंदुमि जीअं ॿाहिरीं जीवन जेको आहे ॿिया अन्य ग्रह आहिनि हुनमें जेतिरो करे मूंखे जेंसि ताईं ख़्यालु आहे मूंखे जेंसि ताईं ख़बर आहे वधीक गैसियूं ऐं नैचुरल गैसिस ऐं बियूं जाम शयूं मिली थियूं सघनि पर पाणीअ जो स्त्रोत्र न आहे हुते हिन करे हुते जीवन न आहे हाणे फ़िलहाल में जेको इसरो मोकिलियो तंई चंडुयानु हुन ते असांखे वञी करे थोरी ख़बर पई आहे कि चंड ते पाणी मिलियो आहे पर अञा उहा बि इंक्वाइरी अञा हन में आहे हिन में हली रही आहे त अॻियां हली करे चई नथा सघूं की ॿियनि ग्रहनि ते असांखे ॿाहिरीं जीवन आहे की न आहे पर हाणे ताईं त जेको सम्झी ता सघूं ॿाहिरी ग्रंथ ॿियो कोई जीवन न आहे हुननि खां खाली गैसियूं ऐं नैचुरल गैसिस असां कढी था सघूं जय झूले